हम जैसे कि रेसिपीमे जैसे कि आलू गोभीके रेसिपीमे सब्जी बनाबैके यूट्यूबके माध्यमसँ सिखली जैसे कि पहिले आलूके एक एकटा होइलक जे जैसे उबालिके आलूके बनाल गेलक सब्जी आलू गोभीके आओर एकठो ओ होलक जे कच्चे आलूके जैसे ओकर पहिले छिलका हटैली ओकरा बाद धोकरके कटली फिर गोभीके अथी काटकरके फिर ओकरा बन्हिआँसँ हम अथी कैली धोली फिर मटर ओइमे अथी छोड़ा करके धोके डालली टमाटर धैली ई सभ मतलब कि जैसे जैसे यूट्यूबमे बतैल गेलक जैसे आलू फ्राइ करके निकालि लेली गोभी फ्राइ करके निकाल लेली फिर मटर फ्राइ करके निकालि लेली आओर तब ओइमे जे हय जैसे कि प्याज भेलक लहसुन भेलक अदरक भेलक गरम मसाला जीरा मरीच हल्दी मिर्चीके पाउडर ई सभ जैसे कि भेलक ई सभ डालके पेस्ट बनैली ओकर बाद फेर कच्चा प्याज कुछ मतलब कि पीस देली थोड़ासा आओर प्याजके जैसे कि अथी फ्राइ अथी फोरन डालली आओर तब ओहिमे जाकरके मसल्ला भूजि उजि करके फिर जो फ्राइ कैल सब्जी रहलक ओकरा ओइमे अथी करके फिर से दोबारा मसल्लामे फ्राइ कैली आओर तब जाककरे पानि थोड़ासा डालली आओर एकठो चीज आओर सिखली जे मछली हय वैसे मछली पहिले हमरा नहि आबैत रहै बनाबे तऽ मछली यूट्यूबके माध्यमसँ भी ओ भी हम सिखली जैसे कि पहिले अपनेसँ नहि अबैत रहै बनाबे तऽ थोड़ा काँचे हो जाइत रहै चाहे जलिये जाइत रहै लेकिन ओकरे माध्यमसँ देखली तऽ जैसे कि जैसे जैसे ओइमे बताबेल गेलक उलटाबैके अऽ पल्टी मारैके ओइसे ओइसे जैसे जे कि हय ने मछलीके हम अथी सिखली जे कि मतलब लाल करके अगर टाइट हल्का आँचपर धीमा आँचपर मीडियम आँचपर जैसे ओकरा फ्राइ कैली मछली तऽ उ मतलब कि एकदम काड़ा होइलक सुन्दर होइलक आओर तेज आँचमे अगर करबै तऽ उ जल जेतै अन्दरसँ काड़ा नहि होतै सिझतै नहि ओ भी खराब होतै तऽ ओइमे जैसे कि सरसो के कि के भी खाली मसाला डालके खाली अगर बनौबै तऽ ओ भी अच्छा होइ छै जैसे सरसो होलै मिर्ची होलै लहसुन होलै जीरा मरीच होलै ई भी डालके बनेबै तऽ अच्छा होतै आओर एहिमे थोड़ा सा प्याजके भी मिक्स कर देबै गरम मसाला मीट मसाला भी अगर अइमे डालि देबै तऽ ओ भी मतलब कि बहुत ही अच्छा टेस्टी होइ छै तऽ ई दूगो चीज जे हय यूट्यूबके माध्यमसँ बहुत अच्छासँ सिखली ताकि उ बनैलापर मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा अबै छै ई सभ मतलब कि यूट्यूबके माध्यमसँ हम सिखली